गामियाव गामिनिफ्राय आं नोगोराव थांब्लाबो मानि आं थानो सुखुहैया मानोना आं नोगोरखौहाय मोजां मोना गामियावनो ओन्दैनिफ्रायनो गामियाव देरबोबाय नालाय बिनिखायनो आं गामिखौनो मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं नोगोराव थांब्लाबो मानि गामिखौ गोसो खांहरबाय थायो आरोखि गामिखौहाय माला थांफिननो मोनगोन बिदि जायो आरोखि नोगोरावहाय थानो सुखुहैया न'खौ गामिखौ गोसोखांहरबाय थायो मानोना नोगोरावहाय बारहावाया मोजां नङा बारहावाया गुबुंले आरो गरम न' सिङावनो थाबाय थानांगौ जायो बेनिखायनो जोबोद गोसोखौहाय एदमबारे जेलखाया तानायाव जोबथेनानै दोनजानायबायदि मोनो बेनिखायो माला फैफिगोनसो जायो आरोखि गोसोआ गामिखौ गामियाव माब्लाफैफिननो मोनगोनसो जायो गोसोआ आं नो नोगोराव थानो मोजां मोना मानोना नोगोरनि थानाय जानाय बारहावाफ्रा गामिनिजों गोरोबा बेनिखायोनो आं नोगोरखौ मोजां मोना गामिखौ मोजां मोनो मानोना गामियावहाय थानाय जानायफ्रा जोबोद मोजां मानोना गामियावहाय जों उदाङैहाय ओंखारनानै जोङो बेरायनो हायो आरो गामिनि आइ आफाजों जों रायज्लायनानै फरामस' लालायनानै जों थांनानै थायो अनज्लायलायनानैहाय बिदिनो दलै नोगोरैहाय हाबा हुखा बिदिनो माबा मोनसे फोरबो बेफोराहाय जों रंजा बाजायै गोरो गिदिर ओन्दै जयै अनलायनानै खौसेयै जों था थानो हायो बेनिखायनो आं गामिखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जानाय लोंनाय बिथिङावबो जोबोद मोजां मानोना जोंनि गामियावहाय मैगं थाइगंफोरा जोबोद प्रेस प्रेस मोनो जों गावनो न'वावहाय मावनानै जों जानाय मैगं थाइगंखौ जों दिहुन्नानै लानो ला लानो हायो आमफ्राय गामि आमफ्राय बिदिनो जोबायानो